आङो सानथामनि थाखाय सिलं दावबायगोन आंजों लोगोसे आंनि सानै आंनि लोगोफोर थागोन बेनिखायनो नोंथांनि जायनाखि थाग्रा जायगा बेयाव आङो सानथामनि थाखाय आं थाहैगोन बेनि थाखाय आं बुक खालामगोन बुक खालामगोन आं नोंथांनि जायनाखि न'आव थानानै भारायाव थानानै आङो दाबथाम जायगा आं बेरायगोन सानसेयाव दाबसे सानसेयाव दाबसे खरै आङो दाबथाम जायगा आं बेरायगोन बे जादों सिलंआव आं बेरायगोन सिलंनिफ्राय आङो सेराफुन्जि मोनसे थांगोन सेभेन स्थार अवातारफल थांगोन आङो सिलंनि जानाखि एरिया आंनो बेखौ मोनसे टाउन एरिया आङो बेखौ माने नायदिंगोन जोङो सानथामनि जायनाखि हाबाफारि साथामजों जोङो थांगोन बेनिखायनो नोंथांनि जायनाखि थाग्रा जायगा बेखौहाय सानथामनि थाखाय खालामनानै दोन